بچپن میں ہم سب سے زیادہ سفر نانی کے یہاں کیے ہیں وہاں بہت زیادہ مزہ آتا ہے بچ بچے کو نانی کے یہاں جیادہ زیادہ ہی مزہ آتا ہے وہاں پہ ہم لوگ گھومتے تھے وہاں بہت زیادہ پیار ملتا ہے سمان ملتا ہے وہاں ہم لوگ گھومنے جاتے تھے وہاں بہت مزہ آتا ہے وہاں کے جو آم آم کے پیڑ ہیں وہاں جاتے تھے کھانے ہم لوگ کھیلنے جاتے تھے ہم لوگ گھومتے تھے ہر جگہ جاتے تھے ندی تھا ندی پیڑ کے ناؤ پہ گھومنے جاتے تھے اور بہت زیادہ مزہ آتا تھا ہم لوگ وہاں بہت مستی کرتے تھے چھٹی پہ امی کے ساتھ جاتے تھے بہت زیادہ مزہ آتا تھا وہاں پہ ہم لوگ کو بہت کیونکہ نانی بہت مانتی ہے ماموں بھی اور خالہ بھی مانتی ہے جو مانگ جو مانگوسو دے دیتی ہے وہاں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے نانی کے یہاں ہم لوگ گھومنے بہت بہت بہت دن تک رہتے ہیں میرے دوست بھی دوست سے بھی ملتے تھے ہم لوگ دو ہم اور میری دوست سب گھومنے گئے تھے ایک اک بار ہم نے میں ہم میری دوست گر گئی اس کے ہاتھ میں موچ آ گیا پھر اس کے بعد میری نانی ہم لوگ کو ڈاٹنے لگی ہم لوگ کم بہت ڈانٹی ہم لوگ بہت کم جانے لگے پھر پھر ہم ہم رونے بھی لگے اس کے بعد ہم لوگ کم جانے لگے میری نانی پھر ہم کو منائی پھر بہت وہاں پہ ہم لوگ کم جانے لگے گھومنے پھر بھی بہت زیادہ مزہ آتا تھا کٹہل کا پیڑ تھا میرے نانی کے یہاں اس پہ کٹہل کھاتے تھے بہت مزہ آتا تھا گھومتے تھے نانی کے یہاں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے خیر آپ تو نہیں جاتے ہیں